जों दैलां बोथोराव ओम आसु माय गायो इनि उनाव माइसा गायो माइब्रा गायो बिदिनो जोङो दैलां बोथोराव दुब्लियाव बिदि मायफोरखौ गायो आरो आरो जों दुब दैलां बोथोराव बायदि रोखोमनि मायफोरखौ गायो बांसिन रनजिथ माय जानो थाखाय मोजांखाय रनजिथ मायखौ बांसिन गायनाय जायो आरो मोनि उम माइमा आइजं जोसा ब्लेक राइच बेफोर मायफोरखौ जों गायो दैलां बोथोराव आरो जों मेसें उम जेब्ला बैबेल उम बोथोरा ओम दैलां बोथोरा जेब्ला थाङो थांनायनि उनाव आरो जोङो गावबागावनि बारियाव मा होनो लाइ लाफा मुला गाजर आरो बेसर बेसर लाइ

बेसर आरो सुखा बायदिसिनाखौ गायनाइ जायो आरो आरो जोङो आरो माहोनो दैलां बोथोरनि जोंनि मैगङा जागोन फेन्दि लेस्रि थाइसुमै आरो मैथा मैथा गोखा मैथा गोजा मैथा बांगाल मैथा गोखै बायदिसिना जोङो माने दैलां बोथोराव जों जायो बेफोर मैगंखौ जायो आरो मानो होनबा जों बोथोरजों लोगोसे माने बायदिसिना मैगंखौ गायनाइ जायो आरो मैगं थाइगं बायदिसिना दोनदिया फाट्टा बायदिसिना इफोरखो आरो जोंनि जागायावथ' बांसिनानो

अखाबो हायो आरो बिनिखायनो अखा हाबाथाइ आरो जोंनिया मानो होनबा बिलाहिफोरा ब्लाइद हमनानै थैजोबो बिलाहि आरो बानलु इफोरो माने जोंनिया मुलि होआबानो जाया जोंनिया बोथोरा दसेनो सान्दुं दसेनो गोमला दसेनो खुवा खुनाय बेनि थाखायनो जोङो बेमारजों माने साग्लोब जानानै जोंनि बिलाहि बायदिसिना दंफांफोरा माने रान्नानै थैलाङो इनि थाखायनो जों मुलि होनो बाहायनो गोनां जायो आरो दैलां बोथोराव दैलां बोथोर मेसें बोथोराव बायदिसिना जोङो माने मुलि होआबानो जानि जुगाव आरो जेब्बो माने बुस्टुवानो जानो नागिरा जेब्बो माने गायबाबो जानो नागिरा खालि मुलि मुलिबा बाहायाबा जाखाया आरो मानो होनबा जोंनि गामियारिनि ओनसोलफोरनि मानसिफ्रा दुखिया दुखिया नालाय बेनिखायनो बेफोर मुलिखौ बायनो होनबा बायनो हाया बेनि थाखायनो जों आरो मानि जेंनायाव गाइबाबो लाव माने लावफोरखो गाइबाबो जोगोनारफोर गाइब्लाबो जिबायदि मुलि बाहायनांगौ माने मेसें बोथोरावथ' जों जोगोनार गाइयो लाव गायो बेफोरखौ माने फिथाइनि फिथाइ थाइनायनि मुलि होनांगौ भिटामिन होनांगौ बायदिसिना होनांगौ होनो गोनां जायो नालाय बिनिखायनो जोंनिया माने थाइफुनायावनो सेवनानै माने रानलाङो दंफांफोरा बेनिखायनो माने थैयो आरो बिदिनो बांसिन मानसिफोरानो लस्ट जायो माने बोथोर बोथोराव माने बोथोरआव गायबालाय मोजां मानो होनबा जानो थाखायनो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां माने हासार होआलाफानो गायनो हाबोला आरो हासार होआबा आरो जोंनि जागायाव आरो जायानो जायानो जालांखाबाय आरो जिबायदि इम्फौ दङो इम्फौनिबो मुलि होनांगौ बायदिसिना बायदिसिनानि मुलि होनांगौ जायो माने जोंनि बे गामि इरियानि माने गासैबो आबाद इरि आबादारिफोरानो खायफा मुलि होयोबो अरगेनिकबो बाहाय बाहायो आरो खायफा खायफालाइ मुलि होनो गोनां जायो बिदिनो आरो जों आरो बेफोरबायदि माने आबादखो मानि दुब्लि फोथारावबो मावो ओमफ्राय जोंनि बे न' न'नि बारि थुख्रासे थुख्रासे जायफ्रा थायो बारि गिदिर थायो बेफोराव मावो आलु गायो फानलु गायो बिदिनो बायदिसिना जों खिथिखौ मावो आरो मेसें जाबाय बे मेसें बोथोराव बे आलुफोरखौ गाइनानै लायो ओमफाय दैलाङाव जानो थाखाय बिदिजों जों बायदिसिना जानानैनो माने जोंनि जेनेबा आबाइरिफ्रा माहोनो बुथुमनानै लानो गोनां जायो आरो